हाँ जी हाँ जी अनुज कुमार इलेक्ट्रिशियन ही बात कर रहा हूँ हाँ जी हो जाएगा आज ही करवाना है हाँ तो आज आप बताओ आप घर पे कब मिलोगे हाँ टाइम है यदि मैं नहीं तो किसी दूसरे लड़के को भेज दूंगा मैं अन्वेष को बता दूंगा आप जैसा बोलोगे वैसे तरीके से इनवर्टर को कनेक्ट कर देगा नहीं हमारे पास बहुत दिनों से काम कर रहा है वह बहुत अच्छी तरीके जानता है हाँ बिल्कुल बहुत सारे कनेक्शन किये हैं और उसका काम ही यही है डेली का नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा वो डेली काम कर रहा है तो उसे इतना तो पता है नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वह अच्छी तरीके से कनेक्शन कर देगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम को हाँ हाँ इसमें हमारी गारंटी रहेगी यदि मुझे टाइम निकल गया तो मैं आ जाऊंगा नहीं मैं उसको भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ तो हाँ तो अब यदि आपको हम पर भरोसा है तो हम भी तो हमा आप पर भरोसा जता रहे हैं कि हम अच्छी सर्विस देंगे आपको

हाँ और फिर हाँ तो इनवर्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो उसको कर देगा वह वायर होता है उसको ठीक कर देगा वह मैं बता दूंगा उसको इनवर्टर में कनेक्शन में सिर्फ दिक्कत है हाँ प्रॉपर वो कनेक्शन में ही दिक्कत है थोड़ी सी हो जायेगा वो तो सही नहीं उसी को ठीक करवा देंगे आपका और आप नए से बोलें तो नया सामान भिजवा देता हूँ मैं उसके हाथों हाँ हाँ हो जाता है कभी कभी जब इनवर्टर अच्छी तरीके से लाइट नहीं निकालता है पूरी तरह पूर्ण रूप से तो ऐसी दिक्कत आ जाती है छोटी मोटी दिक्क्त है कोई दिक्कत नहीं है हो जायेगा सही हम बता तो दें लेकिन फिर आपसे कुछ उल्टा सीधा लग गया फिर दिक्कत हो गयी तो ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी न आपके सामने

नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं टी वी को इनवर्टर से कनेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है हाँ तो वह तो उसके समय के हिसाब से है न कि इनवर्टर कितना काम करता है और आप कितना टी वी यूज करते हो छः से आठ घंटे काम कर सकता है यदि डबल बैटरी वाला है तो हाँ तो बारह तेरह घंटे काम कर सकता है लगातार हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है उससे हो जाएगा हाँ तो आपके उसके ऊपर है न लोड के ऊपर कितना लोड है मैं तो नॉर्मल लोड के ऊपर बता रहा हूँ अगर यह आपका कम हुआ तो बैटरी बैकअप और बढ़ जाएगा उसका हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मैं भिजवा देता हूँ आपके घर पर लड़का या फिर मैं आ जाता हूँ ठीक है ठीक